تین دن پہلے میں نے فلپکارٹ سے ایک ایل جی کمپنی کا دو سو پچپن لیٹر والا ایک فریزر بک کیا وہ فریزر آج میرے گھر پر آ گیا ہے میرے بچے اس فریزر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ابھی تک میرے گھر پر کوئی فریزر نہیں تھا میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ایک فریزر لے ہی لیا جائے کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ٹھنڈھا پانی کی ضرورت ہو اور برف کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے پڑٚوسیوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا وہ فریزر بہت ہی اچھا لگا مجھے اور اس کی کولنگ بھی بہت اچھی اور بہت جلدی والی مجھے مجھے لگ رہ لگ رہی ہے کیونکہ تقریباً بیس منٹ کے اندر ہی اس نے اس اس نے پانی کو ٹھنڈا کر دیا اور فریزر کی غرانٹی پانچ سال کی ہے